हम राजा कुमार बाजय छी अहाँके रेस्टोरेन्टमे हम देखय छी कि अहाँ ओइमे कोइ ऑफर छै कि नहि कि अहाँके मतलब कोइ खानापर कितना डिस्काउन्ट छै अहाँके रूममे कते डिस्काउन्ट छै अहाँके हरेक चीजमे कोइ सी आरक्षण डिस्काउन्ट छै या नहि छै रेस्टोरेन्टमे मतलब अहाँके स्टाफमे कि मतलब प्रोबेब्लिटी छै अहाँके की मतलब कोइ भी चीजके आरक्षण मतलब देखय छियै कि रेस्टोरेन्टमे खानाके कि मतलब वैलिडिटी छै मतलब कोइ भी चीज देखू रेस्टोरेन्टके उपर मतलब कोइ भी चीज मतलब फोनके रूम आरक्षण करू फोनपर बात करय छी कि मतलब अहाँ हमरा की की ऑफर दे सकय छियै खानापर की दऽ सकय छियै रूमपर की दऽ सकय छियै अहाँके फेसलेटी की छै अहाँके कऽ कोनसा जगह छै ये रेस्टोरेन्ट पूरा बताउ कोइ भी चीज कोइ भी मतलब देखय कहनेके मत कहय छी कि कोइ भी चीज ऐसे मे हम पुछय छियै हमरा पूरा कन्फर्म होइके चाही तब ने हम रूम बुक कर सकय छियै पूरा मतलब कॉन्फिडेंसके साथमे आप जा सकय छियै मतलब उ लेबलके सु मतलब हम चाहय छी व्यवस्था कि ओतऽ खानामे कोइ दिक्कत नहि होइके चाही मतलब रूममे कोइ दिक्कत नहि होइके चाही हम रहय छी खानाके लिए दिक्कत नहि होइके चाही हम फैमिलीके साथ आ सकय छी तऽ हम कम्फर्टेबल छी की नहि अहाँके रेस्टोरेन्टमे चाहे हम अपने राखू मतलब कोइ भी चीज अगर लेके आउ मतलब उसके साथमे कम्फर्टेबल छी आओर नहि छी मतलब ओइ चीज अहाँके जानकारी लै लए हम फोन कयलीहँ कि अहाँके रेस्टोरेन्टमे की व्यवस्था छै नहि छै केना छै मतलब अहाँके सहीसँ मतलब सर्विस छै कि नहि छै मतलब कि मतलब आरक्षण कि मतलब कोइ भी चीजके मतलब कोइ चीज हम लअ रहलियै हँ तऽ अहाँ ओइमे डिस्काउन्ट दै छियै कि नहि दै छियै चाहे अहाँके मतलब कम्पनी डिस्काउन्ट दै छै कि नहि दै छै चाहे रेगुलर कस्टमर हो या मतलब कोइ कस्टमर हो मतलब अपके पास आप दे रहे दै छियै कि नहि दै छियै मतलब उ चीजमे हम जानकारी लए हम फोन कयलियै कि अहाँके रेस्टोरेन्टमे कोइ भी चीज मतलब कोइ रूम हो मतलब परमानेन्ट रूम लै लए चाही एक दिनके लिए आपके रेस्टोरेन्टके खाना जाइ चाहे आपकेमे कोइ चीज हो तो आप उस चीजके लिए आप कम्फर्टेबल दे सक दे दै छियै कि नहि दै छियै तऽ ई चीजके लिए हम अहाँके कॉल कयली हँ अहाँ कि ओइ रेस्टोरेन्टमे पूरी तरहसँ ये टेबल आओर अच्छा हो जो भी हो डिस्काउन्टमे चल रहा है कि नहीं चऽ दे रहें हैं नही नहि दै छियै अहाँ तऽ ई चीज सभके ध्यान रखते हइ आब अहाँके कॉल कयलियैहन कि मतलब अहाँके अइ रेस्टोरेन्टमे ऑफर छै या नहि छै सर्विस अच्छा छै कि नहि छै कोइ भी चीज कि बड़ा चक्करमे हम अहाँके फोन कयली